परिबारके साथ दिल्ली ओल्ली जाइत छियै बहुत बढ़िआँ ढङ्ग से गड़ी राजधानी होयलै आर कोनो गड़ी होयलै गरीबरथ होयलै इहए सब बढ़िआँ ढङ्गके पहुँचाबैत छै

बढ़िआँ ढङ्ग से लए जाब लए जाइत छै बढ़िआँ ढङ्ग से उतारलक बाबा पहुँचाइ देलियो पैसा एतना होलै ओहि ढङ्ग से पैसा हुनकरा देल जाइत छै बहुत चीजके सुबिधा गड़ी घोड़ाके होइ रहलै हन जीपो होलै ओहो ढङ्ग से बढ़िआँ ढङ्ग से कोइ खेचो ओचो रहैत छै आइ टेम्पूएबला स्थिरसे गड़ी चलाइके बढ़िआँ ढङ्ग से टायर दै छै चढ़ाबैत छै बढ़िआँ ढङ्ग से लए जाइत छै

जाइत छै एक आदमी पर रामदीनी टोला लगहक तकसे

पाँच आदमी बैठलै डेढ़ सए रुपैआ बेगुसराय टीसन धरि कऽ पड़ैत छै ई ढङ्ग से बढ़िआँ लए जाइत छै अगर कोइ मरजेंसीमे होइत छै नओ सए रुपैआ लै छै केओ डागडरे कने जाइके होलै

पहुँचाइ ठीक ढङ्ग से दै छै

बढ़िआँ ढङ्ग कऽ पहुँचाइ देलक पहुँचाइ मङ्गलक कोइ बातके दिक्कत नहि होइत छै बढ़िआँ सजन सुपा सबसे गड़ी जकरा चलाबैत छै चलैत छै